राजस्थान जे हर हिकु कुंड जे माण्हू जी सुञाणप उन्हनि जे लाइ पाइण सां थिए थी राजस्थान जे संस्कृतिअ में पोशाक वेश भूषा हिकु अहमियत वारो हिसो आहे राजस्थान जी पुराणी पौशाक ज़ालुनि लाइ घाघरो परो जंहिंखे घाघरो चवंदा आहिनि ऐं चौली चुन्नी पाईंदा आहिनि मर्द धोती ऐं कुर्तो पाईंदा आहिनि राजस्थान जे गामनि में घणो करे माइयूं घाघरो चोली ऐं ओड़नी पाईंदियूं आहिनि ऐं मर्द धोती कुर्तो ऐं सिर ते पगड़ी पाईंदा आहिनि कुझु मर्द पंहिंजे कुलनि ते गमछो बि रखंदा आहिनि राजपूत राजस्थान जी संस्कृति जो बि हिकु खास हिसो आहिनि उन्हनि जी ज़ालूं बि राजपूतानी पौशाक पाईंदियूं आहिनि गॾो गॾु चांदी ऐं सोने जा जेवर बि पाइनि थियूं ज़ालूं पेरनि जी अंगूठीअ में बिछडियूं ऐं छेर पाईंदियूं आहिनि मर्द चांदीअ जो वड़ो करे हथ में पाईंदा आहिनि राजस्थान जे शहरन में घर घणो करे ज़ालूं सलवार कुर्तो ऐं रओ पाईंदियूं आहिनि मर्द पैंट बुशेट पाईंदा आहिनि घणनि ई शहरनि में माइयूं साड़ियूं बि पाईंदा आहिनि जंहिंसां बंगालियुनि में बंगाली ड्रेस राजस्थान में राजस्थानी ड्रेस हर किथे हर ऐं डांस बि अलॻि अलॻि नृत्य बि अलॻि अलॻि जीअं बंगाल में बंगाली डांस और राजस्थान में राजस्थानी डांस जीअं पंजाब जो भंगड़ो भंगड़ा डांस प्रसिद्ध आहिनि अलॻि अलॻि खेत्र में अलॻि अलॻि एरिया में अलॻि अलॻि डांस नृत्य ऐं अलॻि अलॻि पौशाक फेमस आहे उहे उन शहर जे पौशाक ऐं नृत्य सां पहचाना वेंदा आइन गुजरात में जीअं डांडिया ॾाढा सुठा खेॾा वेंदा आहिनि उहे गुजराती डांडियनि सां फेमस आहे और पंजाब भंगड़ा डांस सां फेमस आहे पंजाबी जीअं माइयूं आहिनि पंजाबी ड्रेस पाईंदियूं आहिनि पटियाला सलवार ऐं शोट नंढो कुर्तो पटियाला ड्रेस पाईंदियूं आहिनि ऐं जेके जैन मर्द आहिनि उए भंगरा डांस कंदे महिल जीअं हेठा लूंगी और कुर्तो ऐं गले में रओ पाए करे ऐं सिर ते पगड़ी रखी करे झूमंदा आहिनि देश जे अलॻि अलॻि शहरनि में अलॻि अलॻि पौशाक आहे अलॻि अलॻि नृत्य आहे अलॻि अलॻि पंहिंजी संस्कृति आहे